आंनि बे गुदिजों सोमोन्दो लाखिनाय लाखिनाय बांसिन मोजांसिन मोननाया जाबाय आंनि आबै आं बिजों बिजों आबैजों उनदैनिफ्रायनो बिजों थाबोनाय ओमफ्राय बिजों गेलेनाय बिजों बाथ्रा रायज्लायनाय बेफोरखौ बांसिनै मोजां मोनो ओमफ्राय स्पिसियेलि जेब्ला आबैया जेब्ला आबैया आंखौ मोनसे आबैया जेब्ला आंखौ बे मोनसे जाथायाव लाइक दखानआव थांनो लिङोमोन बे समाव आङो मोनसे लाइ्क थाइसेनि चक्लेट बायनायखौ टाइनैनि दाम बायो मोननै मोनथाम लानानै फैदोंमोन बेनो स्पिसियेलि आंनि थाखाय मोनसे गोसोखांनाय जाथाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आबैया जायखिजाया खामानियावबो हेल्प होनाय बेफोरनि थाखायनो आबैखौ आं गोबां गोसोखाङो